رقص ایک جسمانی سرگرمی ہے جو پورے جسم کو حرکت میں لاتا ہے اس سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے جو دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے رقص کرنے سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے یہ کیلوریز کو جلاتا ہے جس سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کو لچک دار بناتا ہے رقص کے دوران سانس لینے کی رفتار بڑھتی ہے جو پھیپھڑوں کو طاقتور بناتی ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جوڑوں کی حرکت کو بہتر کرتا ہے ذہنی صحت کے لیے بھی رقص مفید ہے کیونکہ یہ دباؤ کم کرتا ہے رقص کے دوران دماغ میں خوشی کے ہارمون خارج ہوتے ہیں اس سے انسان تناؤ ڈپریشن اور بیچینی سے نجات محسوس کرتا ہے رقص کرنے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے یہ سماجی تعلقات کو بہتر بناتا ہے کیونکہ لوگ اکٹھے رقص کرتے ہیں رقص ایک تفریحی عمل ہے جو خوشی کا ذریعہ بنتا ہے لوگ رقص کرتے وقت اپنی فکر کھل کر لمحہ حال میں جیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رقص کے وقت لوگ خود کو خوش محسوس کرتے ہیں یوں رقص جسمانی ذہنی اور جذباتی صحت میں بہتری لانے کا ذریعہ ہے